میں نے یوگا ابھی تک کبھی كیا نہیں ہے اور نہ مجھے كبھی اس كا موقعہ فراہم ہوا كرنے كا اس لیے میں یوگا كے بارے میں زیادہ كچھ نہیں جانتا بس یوگا اتنا جانتا ہوں كہ یوگا ایک جسمانی ورزش ہے اسے كر كے آدمی فٹ رہتا ہے اگر كبھی مجھے موقعہ ملا یا كبھی كچھ موقعہ فراہم ہوا تو میں اس كی كوشش كروں گا اور میں چاہتا ہوں كہ مجھے اس میں ایک موقعہ ملے كہ میں لوگوں كے ساتھ ورزش یوگا كرسكوں میں یوگا سیكھ سكوں میں اس سے زیادہ اور كچھ نہیں كہہ سكتا جب میں میں یوگا كے بارے میں نہیں جانتا تو میں اس سے زیادہ كچھ كہہ نہیں سكتا